हेलो सर बजर मेजेंसी से लव कुश चौधरी बोल रहे हो सर हमें दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक गाड़ी चाहिए टूर पर सर कैलादेवी जाना है सर यहाँ से हिंडोन सिटी से सर कितना लागत लगेगी पैसा कितना लगेगा और कितना टाइम लगेगा कब तक बुक हो जाएगी सर सर हमको कल चाहिए कैलादेवी जाना है सर अच्छा कुछ छूट ठीक है सर कल सुबह आठ बजे हिंडोन सिटी शारदा कॉलोनी